स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्राउंड की उपलब्धता हर जगह नहीं हो पाती यदि कहीं ग्राउंड हो गया तो कोच की कमी होती है कई बार क्या होता है ग्राउंड और कोच तो मिल जाते हैं पर खिलाड़ी नहीं मिल पाते अभी भी वर्तमान में भी एक ऐसा परिवेश गाँव घर का बना हुआ है कि माता पिता पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं उन्हें खेलने जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते जबकि वर्तमान में शासन भी खेल को काफ़ी बढ़ावा दे रही है खेल के आधार पर भी सरकारी नौकरियाँ लग रही हैं लेकिन एक रूढ़िवादिता या काम शिक्षा के कारण पुराने विचारधारा के जो माता पिता लोग हैं कम शिक्षित लोग है वे बच्चों को खेलने जाने के लिए आज भी मना करते हैं जिसके कारण स्पोर्ट्स अभी भी पिछड़ा हुआ है और कुछ खेल ऐसे महंगे हो गए हैं जिनके कारण कि उनके अभिभावक उस खेल को कब वहन नहीं कर पाते जो अधिक महंगे होते हैं इस कारण से काफ़ी चुनौती स्पोर्ट्स के प्रति भी बनी हुई है वर्तमान में